हा ओके ओके ओके ओके तुम तुमकां नॉर्त साय पे नॉर्ताक जाय काय सावताक जाय अशें ओके ओके टॅम्पलां खूब आसात सप्तकोटेश्वर आसा तशीं मागीर आनी तशींच वेगवेगळीं आसा मोर्जी बी थंय इवन पेडण्यां बी अशें पळोवपा सारकीं आसा हय हय हय हय हय इवॅ ओके इवन हांगाय आसा सावताकूय आसा बरीं बरीं अशीं ते टॅम्पलां म्हळ्ळ्यार तें हय म्हळ्ळ्या तुम हय नॉर्ताक एक दिसा भितर जावूं शकता तशें जर आमी जर स्पीड आप केली जाल्या दो एक दिसा भितर जाता दोनीय कडेचीं मागीर दोन दिसां भितर जाता

सो तुमी एक अशें मागी सावताक म्हळ्ळ्या बरीं आसा जर सावताक म्हळ्या काणकोणां आसा इवन चंद्रेश्वर भुतनाथ आसा अशीं काणकोण मल्लिकार्जून सगळे आसा अशे देव आनी आर्टिटॅक्चर अशें पळोवपाची सारकें आसा देवळां म्हणजे पयलींचीं पुरातन देवळांची आर्टिटॅक्चर आसता तेका सो जाता थंय वसपाक मेळटा हय आमी गायड गाडी बी सगळी प्रोवायड करता ईफ तुमी जर तुमकां सांगली जाल्या आमी दितात तुमकां गाडी बी सगळी प्री बूक करपाची आनी हें करपाचें ओ ओके ओ हय तें तुमकां हांव वॉट्सॅप नंबराचेर मॅसेज करून सांगता तुमकां ओके ओके बरें बरें